म्हाका पुर्तुगालाक वचपाचें आशिल्लें म्हणजे पीएचडी करपाक तेन्ना हांवें म्हणजे गोंयच्या विद्यापिठातलें पुर्तुगेज विभागांतल्या पुर्तुगेज विभागातलें जे लोक म्हजे वांगडा काम करता तांकां विचारलें आनी म्हज्या घरच्या लोकांकूय विचारलें आनी मागीर थंयचे पुर्तुगालाक हें नीव लिजबॉन विद्यापीठ आसा थंयचे लोकांक हांवें कॉनटेक्ट करून मागीर थंयचो जे कितें पत्रावळ बी सगळी धाडपाची आशिल्ली ती तांकां धाडली